अखन हमरा सभकें क्षेत्रमे गाँवओमऽ दूटा टॉवरएएकटा वोडाकऽ यऽ आ एकटा एयरटेलकऽ यऽ हमरासभकें अखन बेशी वोडामे टॉवर रहयए आ वोडाके हमसभ अखन काज करै छी हमरा हमर अपनौ टेलिफोनकऽ सिम वोडेके छी हम वोडाकऽ नि अखन नीक बुझैत छिये आ पसन्दो करैत छिये किआ तऽ एकर टॉवर लगभग रहैत छै हमरासभ एहिलेल अपन फोनमे टॉवर टॉवर सब रहै छै तहि दुआरे हमसभ वोडाफोन यूज करैत छी आ हमेशा हमर हमरा रहैए एहिमे टॉवर ताहि दुआरे हमसभ एकरा लेल बेशी इच्छुक छी